पाँच नम्बर इस प्रकार हैं पहला तेरह दूसरा एक सौ चालीस तीसरा दो सौ पचास चौथा एक हज़ार चार सौ बीस पाँचवा पंद्रह हज़ार पाँच सौ